खेल का एक हिस्सा हमारे शरीर से भी जुड़ा होता है क्योंकि हम बचपन से ही खेल से जुड़े होते हैं जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल खो खो कबड्डी ये समय के अनुसार हम खेले जाने वाले खेल हैं जैसे कि आप देखेंगे बॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें सभी को खेलने का मौक़ा बराबरी से मिलता है जिसमें लोंग खेलते भी हैं और देखने में वालों को उत्साह भी होता है क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और लोगों की आवाज़ भी गूँजती रहती है तालियों की इसी प्रकार से क्रिकेट है क्रिकेट भी बहुत प्रचलित खेल है जिसमें कई समय से लोग खेलते आ रहे हैं और उत्साहित होते हैं इस खेल को खेलते समय कई जगह तो यह खेल आज भी खेला जा रहा है और सदियों से देख देशों में अपने अपने देशों का नाम हो रहा है क्रिकेट खेल को ले कर